मीडिया में सां अचण वारा विज्ञापन जे मामले में मुंहिंजो चइण जो मतिलबु इयो ई आहे की विज्ञापन आख़िरि विज्ञापन आहे छो जे कंपनी जेका बि कंदी आहे पंहिंजे प्राण लाइ पंहिंजे प्रोडक्ट लाइ प्रचार कंदी आहे ऐं हुनजे दावा पंहिंजे हिसाब सां हूंदा आहिनि पर हिन विज्ञापन ते वधीक भरोसो कोन करे सघिबो आहे छो जो हू त पंहिंजे पंहिंजी तारीफ़ कंदा पंहिंजे हिसाब सां ई कंदा त मीडिया में जेके विज्ञापन अक्सरि हलंदा आहिनि केर टाइम में इहो कुझु क्रिएटिव हूंदा आहिनि ऐं कुझु इरिटेटेड करण वारा बि हूंदा आहिनि जेकी समाज ते ग़लति असरु रखंदा आहिनि त मीडिया में अक़्सरि ऐं मीडिया में ख़ासि तौरु सां इलैक्टॉनिक या डिजिटल मीडिया में प्रिंट मीडिया में त छा अन्य ताईं मीडिया जे तर में जिनि में ॾिठो वञे त प्रिंट मीडिया अॼु जी तारीख़ में बि समुझदार आहे ऐं हुनखे प्रिंट मीडिया जे अॼु जी तारीख़ वॾी समुझदार आहे छो जो हुनखे कीअं बि जे मामले में या कीअं बि शइ जे मामले में विज्ञापन हुजे कुझु बि हुजे त हुनखे सोचण जो टाइम मिलंदो आहे त सोचे समुझे करे उहे पंहिंजी मैडिसेन चाहे त हुन विज्ञापन खे ॾे बि करे सघे थो या विज्ञापन खे जे हिसाब सां हू करे सघे थो पर इलैक्टॉनिक मीडिया ऐं डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया इन्हनि में कंट्रोल करण जेको साधन कोने अॼु जे टाइम में आउट ऑफ कंट्रोल आहे सोशल मीडिया हाईब्राइड मीडिया कोरी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया त मीडिया हुजे यानी विज्ञापन जेके आहिनि कॾहिं कॾहिं उहे नफ़रत करण वारा हूंदा आहिनि अश्लीलता फहिलाइण वारा हूंदा आहिनि पर ऐं जेके कई घणी भ्र भ्रामक हूंदा आहिनि घणे हुन जीअं की टाइम में लॉट्ररी जे विज्ञापन छपजंदा हुआ या पिक्चरूं जा छपजंदा पिक्चरूं अश्लील पोस्टर हूंदा हुआ ऐं अॼु जे तारीख़ जेके आहिनि घणेई त जेके आहिनि की विज्ञापन जेके आहिनि उहे घणेई भेरा पब्लिक खे नुक़सानु पहुचाईंदा आहिनि पर हिन विज्ञापन जे अलावा हिकु ॿियों बि आहे जेको विज्ञापन त कोन्हनि पर हिकु तरह सां विज्ञापन श्रेणी में हुजिणा खपनि जीअं फेसबुक ते ऐं सोशल मीडिया ते अॼु जे टाइम खे बाड़ अची वेई आहे यानी की फल्ड जी वांदो थी वियो आहे की अश्लील जेके रील्स जे चकर में जहिड़ी यंग जनरेशन आहे या ॿियां जेके आहिनि अहिड़ी अहिड़ी वीडियो विझंदा आहिनि जेके हिकु तरह सां खुले आम इन्विटेशन वारी ॻाल्हि हूंदी आहे ऐं हिनजे अलावा ठॻी जा बि हूंदा आहिनि ऐं सोशल बि जेको पंहिंजे सोशल मीडिया में अक्सरि रील्स वग़ैरह में टाइम वेस्ट कंदी आहे पंहिंजो ऐं हिनजे हलाइण लाइ करे माण्हू अलाए छा कहिड़ा कहिड़ा कमु कंदा आहिनि अलाइ कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि त इहो बि इहो बि हिकु तरह सां विज्ञापन में ई आहे त हिनजे बारे में बि सोचणु खपे ऐं गौरमेंट खे कंट्रोल करण जी कोशिश करणु खपे ताकी समाज ते हिनजो ग़लति असरु न थिए